आबादारि आबादखौ जोङो मावो आबादखौ मावनानै जोङो बेमारफोर जायोब्ला जोङो गोसोआ दुखु मोनो मोसौ जायोब्ला बेमाराबो जायो आबादा बेमार जायोब्ला मोसौफोरनोबो जाहो जाया मोसौफ्राबो बेमार सोमजिखाङो बेनिखायनो आबाद मोजां जायो जों आबाद मोजां जायो जों बेखौ मोसौफ्रा जायोब्ला जोङो दुखु मोनो आबाद बेमार जायोब्ला जों बेखौहाय मोसौनोबो जाहो जाया जों ओरैनो गारनांगौ जायो जोंनि बिखाफ्रा गावो आरो बि बेमार जायोब्ला बेखायनो जोङो आबाद मोजां जायोब्ला जोंनि गोसोआ सान्थि जायो जों बे आबादा बेमार जायोब्ला जों बहा मोनफिन्नो जोङो देहा सोलेरफ्रा लोरबां जायो जोंनि गोसोफ्रा सान्थि मोना बेनिखायनो जों जे आबादा मोजां जागोन जों बेवहाय जों मोजां मोन्नानै जोंनि गोसोफ्रा गोगोम जायो खुसि जायो जों पर्थिबो मोनो बे आबादनि सायाव गासै आबादफोरखौ जोङो मावो फाथो एबा माइ जों बेसर बेबायदिनो सिबिं देमसि जों फोयो बे फोनायफ्राव जोङो जेबो जेनो नस्थ' जाया बे आबाद बेमार जानायाव जोङो समाव मुलिबो बाहायनांगौ जायो बे मुलि होसेआवनो जों बेमारफोरखौ आबादफोरखौहाय जोङो बेमारखौ होखारनो हायाब्ला जोङो जोंनि खहा जायो आरो बे माइ आबादफोरनि सायाव फाथो आबादनि सायाव बेसर सिबिं दिमसिफोरनि सायाव बेखायनो जोङो दा हासार होनानै दिमसिफोरखौ सिबिंफोरखौ बेसरफोरखौ फाथोफोरखौ माइफोरखौ गायनांगौ जायो जोंने बिदिजों नङाब्ला जों मा राहा दंबाव जोंहा जेबो राहा गैया गासैबो राहायानो बेमार होखारनोब्ला जों मुलि बाहायनांगौ हासार होनांगौ बिदिजोंसो जों आबादखौ मोन्नो हायो